बिहारमे लोक अपन स्वतंत्रता आ कलरना प्रतिभाके बहुत अच्छा अच्छा रङ्गमञ्च है रङ्गमञ्चके मतलब भेलै डान्स यहाँपर डान्स ऊन्स करल जाइत छै नृत्य करल जाइत छै हिन्दीमे एकरा नृत्य कहैत छै नृत्य करबाएल जाइत छै अलग तरह तरहकेँ नृत्य होइत छै जैसे भरतनाट्यम होइ गेलै कथकली हो गेलै भंगड़ा होइ गेलै पंजाबन डान्स होइ गेलै बहुत तरह तरहकेँ यहाँ डान्स करल जाइत छै और ईसब अलग अलग कल्चरके आदमी जेकी डान्स करैत छै बहुत अच्छा अच्छासँ शादी होइ गेलै कोनो जैसे सरस्वती पूजा होइ गेलै दुर्गा पूजा होइ गेलै दुर्गापूजा मे डांडिया खेलल जाइत छै आ जे चित्रकला चित्रकलामे मतलब चित्र करल जाइत छै चित्रकला ड्राइंग करल जाइत छै ई सब भी यहाँपे होइत छै अच्छा से बिहारमे पूर्णियामे चित्रकलामे हमसब भाग भी लै छियै हम खुद हमसब अच्छा अच्छा ड्राइंग करके मतलब सबमिट करै छियै सरकारके मतलब हमर जे जिला जे कलेक्टर होइ छै ओकरा देखाबै छियै ओ सब हमरा पुरुस्कृत करै छै आओर मतलब कलाके क्षेत्रमे बिहार बहुत बढ़िआँ छै बहुत ही अतिउत्तम जैसे बिहारमे पड़ै छै मैथिली एगो राज्य छै ओ राज्यमे राज्य नहि जिला छै बिहार राज्यमे मैथिली जिला छै बक्सर होइ गेलै भोजपुर होइ गेलै ईसब जगह पर मैथिलि अच्छासँ बोलल भी जाइ छै आओर रङ्गमञ्चमे मतलब रङ्गल जाइत छै भोजपुरमे जे छै ने एकर मतलब दिवाल पऽ कला चित्रकला करल जाइत छै हमहुँसब अपन घरके आगेमे तरह तरहकेँ चित्रकला करल छियै चित्र बनाबै छियै हमसब खुद चित्र बनाबै छियै आओर बेचै भी छियै मतलब चित्रकला बेचै छियै पैसा भी आबै छै हमरासबके मनोरञ्जन भी होइ छै दोसराके भी मनोरञ्जन होइ छै साहित्य साहित्य हो गेलै पुराना जैसे कल्चर बहुत पुराना पुराना चीज जैसे हो गेलै ईतिहास बुक खोजल जाइत छै प्राचीन मूर्ति होइ गेलै ओ सबके मतलब निकालल जाइत छै यूपीमे बहुत सारा मतलब बहुत जगह मन्दिर छै ई सब जे छै कल्चर होइ गेलै आओर हमरा धार्मिक चीज जे छै ने बहुत हमर जुड़ल छी अपनसँ